लम्बी बाइकिंग ट्रिप में हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं क्योंकि बहुत लम्बी ट्रिप में ट्रिप में हम लोग जैसे यहाँ से मधुबनी जाना पड़े और रास्ते में भोजन के लिए कोई भी होटल देख के सादा भोजन खाना पसंद करते हैं ज़्यादा लम्बा गाड़ी चलाने पर पीठ दर्द या कमर दर्द में हम लोग जेल का यूज करते हैं कभी कभी लम्बे सफ़र में दो सौ किलोमीटर के सफ़र में तीस या चालीस किलोमीटर पर हम लोग गाड़ी रोक कर कहीं भी नाश्ता पानी करते हैं सादा करना पसंद करते हैं बिस्किट चाय खाते हैं कभी कभी लिट्टी खा के ही पानी पी लेते हैं अच्छे भोजन की लालसा नहीं करते हैं ज़्यादा लम्बी रेस में कमर दर्द या पीठ दर्द होती है तो घर आ कर हम लोग जेल का यूज करते हैं

लम्बे सफ़र का मतलब दो सौ किलोमीटर तीन सौ किलोमीटर सौ किलीमीटर मैक्सिमम फिफ्टी किलोमीटर्स पर गाड़ी में ब्रेक लगा कर कहीं भी अच्छा नाश्ता चाय पानी पीना ज़रूरी है जिसके कारण अधिक लम्बे समय तक बैठना ना पड़े बीस मिनट आराम करके फिर गाड़ी चलावे फिर चालीस पचास किलोमीटर पर गाड़ी रोक लें इसके कारण किसी भी तरह का शरीर पर हानि नहीं होगा